हेलो मैं फेशन ब्यूटी पार्लर से बात कर रही हूँ मैम मुझे ठर्डींग हेयरकट और फेसियल कराना था हाँ तो आप फेसियल के चार्ज चार्ज और आप हेयरकट पर लेज़र कटिंग करेंगी क्या ठीक है तो आप मुझे अपना टैमिंग भेज दीजिए आप कब फ्री हैं

मैम में मे को आज ही चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट हम लोग तीन चार लोग हैं साथ ही हमारे कराना है और थैंक यू मैम तो आप तीन चार लोगों के लिए मतलब ऐसा है थोड़ा सा टैम चार थोड़ा करना मैम मैं तो आती रहती हूँ बाकी जो साथ में है उन लोगों का है तो वो थोड़ा इस लिए बाक़ी मे को तो पता ही है आप कितनी अच्छी सर्विस देती ठीक है ठीक है और मैं ये पूछ रही थी कि आप लेहंगे वग़ैरह भी रखती है रैन पर तो शादी सैड से आप से मिल जाएगी क्या तो फिर मैं आपको कौनटेक करती हूँ आपको कौल करती हूँ आने से पहले

हाँ थैंक यू